अभी ना मैं कुछ समय पहले ही गैस खरीद के लेकर आई थी और वो गैस मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें मतलब जो गैस है वह काफी अच्छे से चल रही है और मैं मेरे पास जो पहले गैस थी वह थोड़ी क्या खराब हो गई थी थोड़ी नहीं काफी ज्यादा खराब हो गई थी बहुत कम समय में और मतलब उस टाइम पर मेरे को वह महंगे पड़ी थी अभी मैं जो गैस खरीद के लेकर आई हूँ एक तो वो मुझे अच्छे दाम में और बहुत सही चीज मिल गई और अच्छे से चल रही है तो मुझे उसमें कोई शिकायत मुझे नहीं मिली तो मेरा जो मैं गैस लेकर आई हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी वह